हाणे हाणे गुजरात में महा खेल चालू थियो आहे थोरा ॾींहं अॻु में जेके सुठा सुठा इन में कबडी थियो खो खो थियो लंगिड़ी थी हीउ जेके अॼुकल्ह माण्हू न था करनि पिया उहे झूने ज़माने जो रीति रिवाजु हाणि चालू कयो आहे असांजे प्रधान मंत्रीअ सुठा सुठा खेल आहिनि हाणे सुबुह समय ते माण्हू वञनि था योगा करण लाइ जिम में वञनि था पिया हेॾे होॾे हलणु पंधु करण लाइ घुमणु वञनि था पिया उहो सुठो सुठो आहे हिनमहिल अॻे जा जेके हुया रांदियूं जां उहे सुठियूं सुठियूं हुयूं जो हिनमहिल कान्हनि के हिनमहिल जेके असांजा ॿार आहिनि उहे वीडियो गेम में मोबाइल ते ख़ाली खेलनि था पिया जेकी उहा चीज़ ग़लति ग़लति ऐं ग़लति ई आहे अॼुकल्ह जी असांजी पैदाइश जेके ॿार आहिनि उन्हनि जे जे ग़लति ग़लति जो हिसाबु किताबु आहे जंहिं महिल असां जवानु हुयासीं या असां नंढे ॿार हुयासीं तंहिं महिल कबडी खेॾंदा हुआसीं खो खो खेॾंदा हुआसीं लंॻड़ी खेॾंदा हुआसीं सत ठिकरियूं रांदि खेॾंदा हुआसीं जंहिंमें उहो मज़ा ईंदी हाणे जीअं खेलनि में कोई मज़ा कोन्हे को पर अॼुकल्ह छा आहे ज़मानो जेको आहे बदिलिजी वियो आहे अॼुकल्ह जेको यंग जेको ग्रुप आहे इहे यंग माण्हू ॿार आहिनि उहे चवनि था पिया न असांखे इअं त वणे ई कोन थो पियो वणे ई कोन थो पर हाणे जेको उहो आहे उहो ई मेन आहे अॼु जी मोबाइल में त अखियूं बि ख़राबु करिणियूं आहिनि सभु हस्थ ख़राबु करिणा आहिनि शरीरु ख़राबु करिणो आहे पर जेके असांजा जेके शुद्ध शुद्ध हुया उहे हिकुदमि नेचुरल हुया सुबुह सां उथी करे खेॾंदा हुआसीं या योगा कंदा हुआसीं या घुमणु फिरणु वेंदा हुआसीं गार्डन बग़ीचो वग़ैरह में उन जी शुद्ध हवा ईंदी हुई हाणे जीअं कोई आहे ई कान ठीकु आहे